بہار میں فنون اور دستکاری سماجی اور ثقافتی شمولیت کو کئی طریقوں سے فروغ دیتے ہیں یہ پسماندہ طبقات کو اپنی روایت کو زندہ رکھتے ہوئے معاشی طور پر با اختیار بناتے ہیں ان کے ہند کو سراہا جاتا ہے جس سے انہیں معاشرتی احترام ملتا ہے یہ شعبہ اقلیتی ثقافتوں کو اپنی انفرادیت کا اظہار کرنے کا موقع دیتے ہیں اور ثقافتی تحفظ کو یقینی بناتا ہے مختلف ثقافتوں کے فنکار ایک دوسرے سے مل کر بین الثقافتی تبادلا کرتے ہیں مزید براہ فنون اور دستکاری صنفی شمولیت کو بڑھاتے ہیں خاص طور پر خواتین کے لیے خواتین دستکار گھر بیٹھے آمدنی کما کر خود مختار بنتی ہے اور خاندانی فیصلوں میں حصہ لیتی ہے یہ شعبہ جن سے مساوات کو فروغ دیتا ہے اور معاشرے میں ایک جامع اور متنوع ماحول پیدا کرتا ہے